जय झूलेलाल मां सुहाना कंपनी जी हिकु प्रेस वरिती जंहिंजो सर्विस बिल्कुल बि सुठी न हुई ऐं उहा मूंखे बाज़ारि खां बि महांगी मिली हुन में केॾीमहिल स्पार्किंग थी थी वञे केॾीमहिल कपड़ा पई साड़े ऐं केॾीमहिल वायर में बि दिक़त पई अचे त हाणे कोई बि सुहाना कंपनी जी प्रेस न वञे मां कल्ह मां कस्टमर केयर में बि वियमि लेकिन उहे चवनि की भई की न ॾह पंद्रहं ॾींहनि खां पोइ तव्हांखे ठही मिलंदी लेकिन कल्ह खां उहो तॾहिं बि ठही मिले ऐं उन खां पोइ बि सुठी न हले त हिन करे महिरबानी करे कोई बि सुहाना कंपनी जो प्रोडक्ट न वठे